म्हज्या चि म्हज्या चित्रकलेचें काम जेन्ना आमकां कोविडाचें कोविडान भायर सरपाक मेळना आशिल्लें तेन्ना आमी घरानूच उरतालीं आमकां घरान बसून बसून कंटाळो येतालो कांयच करपाक मेळना आशिल्लें क तुका घराच्या भायर सरपाक मेळणा आशिल्लें इवन तूं घराच्यान समज तर भायर सुद्दां सरलें जाल्यार तुका ते प्रिकॉशन्स घेवपा पडटाले सो भुरगीं घरा बसू बसून बेजारलेलीं म्हणून तांकां किदेंय तरी करपाक जाय अशें दिसतालें अशेंच म्हाका बीन हांव घरान बसून म्हाका बेजार येता म्हूण म्हाकाय दिसलें की हांव म्हजी चित्र चित्रकलाची जी म्हाक कला आसा ती हांव भायर काडटलें अशें करून थ इल्लें इल्लें करून म्हाका चित्र चित्रां काडपाची उमेद जावपाक लागली हे दिसांनी म्हाका अशें बसलेलीन सुद्दां जेन्ना वाज येता तेन्ना हांव म्हाजीं ड्रॉइंग्स काडटा म्हाका म्हजी चित्रकलेची आवड ज हांव जेन्ना शाळेन वतालें तेन्ना म्हजे जे चित्रकलेचे शिक्षक आशिल्ले तांकां पळोवन वाड इल्ली इल्ली वाडपाक लागली म्हजे चित्रकलेचे जो शिक्षक आशिल्लो तो बरीं बरीं ड्रॉइंगां काड बरीं बरीं पेंटिंग्स करतालो जशें की लो आतां समज कोणाकूय समज तेनें पयलें मनीस जावूं जनावर जावूं ऑर खोंचे वोस्तू जावूं तो तश्योच तो आपले आपूण काडटालो आन तींत खरींत तीं बरीं दिसतालीं तशें म्हाकाय बीन दिसतालें की हांव बीन अशें काडटलें म्हाकाय बीन तशें काडपाक जाय तशें इल्लें इल्लें करून म्हाकाय बीन दिसपाक लागलें की हांव काडटलें म्हण फाटल्या दिसांनी फाटले चार पांच म्हयने जाले की थोडें थोडें म्हाकाय बीन तें जमता हांव घरा कडेन बसून बसून तें बीन थोडे काडटा म्हाकाच जाय तशें हांव करता कांय परचेच दिसांनीच हांवें कू खूब अशीं मंडेला आट बीन तशें खूब किदें किदें काडलां जशें की म्हाका तेतून बरें दिसता इवन समज तर किदेंच तुमकां तुमकां वाज आयलो टेंशन अशें बी किदें आसलें समज तुमी ड्रॉइंग्स ए तितुनूत उरलीं जाल्यार किदें रिलॅक्स जाता ऑर तेंत किदें अशें बरें दिसता की तितुतल्यान खोंचोल्यान आमकां किदें टेंशन मिंशन आसा तें याद जायना देखून म्हाका तें म्हाजे चित्र कलेचो जी म्हाका कला आसा ती म्हाका काड करपाक ऑर दाखोवपाक बरें दिसता